बिहार में तो बहुत ज़्यादा ही भ्रष्टाचार है और जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल में अगर कोई गरीब गई उसको तुरंत ज़रूरत है ऑपरेशन आर का तो उसको बोलता है पहले जो जगह नहीं है खाली नहीं है बेड और फ़िर बोलता है आप दो पचास हज़ार या बीस हज़ार जितना होता है तो हम अभी आपका आपको एडमिट करा देंगे और आपका अच्छे से देखभाल करेंगे और जैसे तो सरकारी हॉस्पिटल में कभी महिला प्रेग्नेंट रहती है उसको डिलीवरी होता है तो बच्चा को भी बदल लिया जाता है और बहुत सारा ही सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयाँ रहती जो महँगा वह प्राइविट हॉस्पिसल बेच लिया जाता और गरीबों को दवाई देता है या नहीं देता बहुत ज़िद्द करने पर अगर देता है जो बटने लायक नहीं रहता और कोभी कभी कभी तो कोई मर भी जाता फ़िर भी बोलता है कि नहीं ज़िंदा और पैसा ठग लेता है बोलता है इतना पैसा दो इलाज कराए इलाज कराएगी तो इतना पैसा दो हम कहाँ से लाएँगे अभी बहुत ज़्यादा लगेगा इसमें वह देगी तो बचा लेंगे अगर नहीं देगी तो नहीं बचा पाएँगे तो गरीब रहती है फ़िर भी कहीं अपना गहना ज़ेवर जो वह बेच उच कर खेत घर वगैरह भी गिर गर सब बेच उच के देती है फ़िर मरा इंसान को आन के दिया दिया जाता और बोलता है कि मर गया अब हम क्या करें वह रोती है फ़िर भी उसका कोई एक नहीं सुनने कोई डॉक्टर तैयरा होता और फ़िर बोलती है कि अब तुम जानो मर गया तो हम क्या करें हम तो ऑपरेशन किए और झूठ झूठ में ही दवाई बिरों का पट्टी बना देता और झूठ बहुत ज़्यादा ही बोलता है डॉक्टर लोग क्योंकि हमारे बिहार में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा ही होता और खासकर तो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा होता है अगर कोई गरीब गया हाथ पैर टूटा है तो बोलेगा नहीं नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके पास रहता है फ़िर भी वह बोलता है नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर उसको वह दवाई नहीं देगा फ़िर वह अलग से बेचेगा तो उसको दुगना फायदा होगा और इसमें तो जो जाएगा उसको फिरी में मिलेगा इसलिए डॉक्टर झूठ बोलता है और अपना कमाने के लिए बहुत ज़्यादा ही कोशिश करता है और जैसे बहुत सारे गरीब लोग सरकारी हॉस्पिटल में ही जा सकता है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं हो पाता है तो प्राइविट में जाए और उसके साथ भी फ़िर भी वहाँ नाइंसाफ़ी किया जाता है फ़िर भी गरीब जो होती है फ़िर भी जाती है सरकारी में क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है जो कहीं जाएगी फ़िर भी उसके साथ कभी कुछ कभी कुछ दवाई मेगे तो कभी कोई सुई दी कोई इंजेक्शन दे दी तब वह सब बात करने में अपना बिजी रहते हैं पैसा कमाने में गरीब मरा तो मरा उसका क्या जाएगा जो उसका अपना तो होता नहीं कोई तो इसलिए वह सब अमीर रहते तो अमीर को गरीब पर ज़्यादा उतना माया वाया नहीं आता है तो इसलिए वह सब बहुत ज़्यादा ही डॉक्टर लोग तो बहुत ज़्यादा ही होती होता है पैसा ले लेता है औब मरा इंसान को मरा इंसान रहता पैसा लेकर फ़िर बोलता नहीं ज़िंदा है यह दो इतना दे इतना दो अभी तो हम जीया देंगे उसके बाद पैसा लेकर बोलता नहीं हमसे नहीं हो पाया तो हम क्या करें तुमको ले जाना है जहाँ ले जाओ जो करना है करो क्योंकि पुलिस से भी वह लोग मिरा रहता आर पैसा घूस घूस का जब जवाना ही और बिहार में तो बहुत ज़्यादा घूस है इसलिए पुलिस को भी पैसा दे देता है पुलिस भी बोलता है हम क्या करे जाओ जो हुआ सो हुआ मर गया तो अब क्या करेगा अब उसका इसमें क्या गलती है वह मरा ही था इ उ जो होता है वह करके फ़िर एती कर लेता है वह सब अपने आप में मैनेज कर लेता है क्योंकि पैसा बाँट लेता दस हज़ार बीस हज़ार यह सब थोड़ी ना कोई कम रुपया अड़ह फिरी कि गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा ही बड़ा बात है और हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ हमारी पड़ोसी वाली चाची की साथ ऐसा हुआ था तो वह हमको बताई थी